हा हरि ओम तव्हांजो ऑटो आहे अलीगंज ऑटो नाले सां अच्छा असां ॿाहिरां असां ॿाहिरां आया आहियूं लखनऊ घुमण त असांखे ऑटो खपंदो हुओ हिकु सॼे ॾींहं लाइ असां चारि चारि टे ॼणा टे साहेड़ियूं आहियूं असां त असांखे लखनऊ घुमणो हुओ त तव्हांखे लखनऊ जो सॼो ॾींहुं खपे असांखे अठ कलाक जी सुबुह जो ॾहें खां वठी शाम जो छहें ताई अच्छा त तव्हांजो के कहिड़े हिसाब सां वठंदा आहियो तव्हां कलाक जो अच्छा ऐं किलोमीटर सां असां कयूं त अच्छा अच्छा कलाक जो ई कंदव तव्हां अच्छा अच्छा अच्छा हिते अगरि असांखे चिकिन जो मार्केट ॾिसिणो हुओ चिकिन जो मार्केट ॾिसिणो हुओ लखनऊ चिकिन जो उहो ई चौक चौक में बि हूंदा आहिनि चौक अच्छा चिकिन जी अच्छा असांखे चिकिन जो मार्केट घुमणो आहे हज़रतगंज घुमणो आ्हे ऐं लूलू मॉल बि वञिणो आहे ऐं हिक ई ॾींहं जो समय आहे असांखे अच्छा तव्हांजो ऑटो जो नम्बर छा आहे ऐं तव्हांजो नालो छा आहे तव्हांजे ऑटो जो नम्बर छा आहे अच्छा ऐं नालो छा आहे तव्हांजो आनंद ऑटो अच्छा अच्छा असांखे सुभाणे आर्तवार आहे आर्तवार ॾींहं खपंदो त तव्हां ॾहें बजे असां लोकेशन सेंड कंदासीं तव्हांजे हिन नम्बर ते त तव्हां अची वञिजो हा हा हा तव्हां हिते असांजी लोकेशन ते अची वेंदव न अच्छा जीअं टाइम तव्हां पंहिंजो टाइम ॿुधायो अच्छा त असांखे असां फ़ोन करे टाइम ॿुधाईंदासीं तव्हांखे हुन टाइम ते अची वञिजो ऐं तव्हांजा ॿिया बि ऑटो हलंदा आहिनि छा असांखे ॿिया बि ॿीं बि साहिड़ियूं आहिनि उन्हनि खे बि ऑटो ई खपे हुननि खे अलॻि अलॻि जॻह वञिणो आहे असांखे अलॻि अलॻि जॻह वञिणो आहे अच्छा अच्छा अच्छा ॿ टे ऑटो ॿिया बि खपंदव असांखे आर्तवार ॾींहं असांजो हिकु स सत्संग आहे शाम जो हुन सत्संग में असां सभेई वेंदासीं त हुन में छह ऑटो खनि लॻंदा असांखे पोइ हिक ई लोकेशन खां असांखे वठिणो आहे हिक ई लोकेशन ते छॾिणो आहे हा हा अच्छा अच्छा असांखे मूवी मूवी ॾिसण बि वञिणो हुओ असांखे त एतिरा कलाक छा बि बीहंदो हुते मूवी ॾिसण वञिणो आहे अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ॿियो कहिड़ी जॻह आहे लखनऊ में घुमण वारी अच्छा ऐं ॿीं घुमण वारी जॻहयूं

अच्छा ॿारनि खे बोटिंग वग़ैरह बि करिणी हुई त बोटिंग वग़ैरह जी जॻह आहे काथे अच्छा हितां जो ज़ू बि ॿुधो आहे हितां जो ज़ू बि ॾाढो सुठो आहे ॿुधो आहे अच्छा ऐं रीजनल साइंस सिटी बि आहे हिते लखनऊ में अच्छा अच्छा हिते मरीन ड्राइव बि आहे हिते घुमण वारी जॻह मरीन ड्राइव बि आहे अच्छा मरीन ड्राइव त शाम जो वञू त सही रहंदो

हा हा अच्छा अच्छा

अच्छा हुते रिवर साइड बि मिली वेंदो असांखे रिवर साइड व्यू हम्म तव्हांजी तव्हांजी पहिचान जी कोई दुकान आहिनि कि कंहिंजी जिते सस्तो मिली वञे तव्हांजे पहिचान जी अथव त हुते असांखे वठी हलिजो तव्हांजो

हा त उहो त राइट कान पवंदो अच्छा अच्छा अच्छा सा साड़ी ड्रेसूं ऐं ॿारनि जी ड्रेसूं सभु मिली वेंदियूं चिकिन में हिते रोटी रोटी किथे सुठी मिलंदी आहे रोटी जे लाइ त कोई जॻह आहे रोटी किथे सुठी मिलंदी आहे मांखे मतलबु अच्छा अच्छा हे त ॾाढो सुठो आहे हम्म ॾाढो बढ़िया असां गुजरात मां आया आहियूं गुजरात हिते सत्संग हुओ न त सत्संग में इलाही ॼणा आया आहियूं असां सत्संग ॿुधण त हिक ॿ टे ॾींहंनि जो टाइम कढी आया आहियूं हिते रहंदासीं पोइ घुमंदासीं हिकु ॾींहं हिकु ॾींहं सत्संग कंदासीं हिकु ॾींहं शॉपिंग कंदासीं

ऐं असांखे शिव शांति आश्रम वञिणो हुओ त हुनजे टाइम त के कहिड़ो रखूं असां ऑटो में ई वञिणो आहे न वॾा वॾा माण्हू आहिनि न उहो हली न सघंदा आहिनि त उन्हनि खे हिकु ऑटो ई घटि पवंदो शिव शांति आश्रम में वञण जो कहिड़ो टाइम रखूं असां शिव शांति वञण लाइ टाइम कहिड़ो रखूं अच्छा अच्छा हा वरी सांईजिनि जा सांईजिनि जो दर्शन थी वञे त ॾाढो सुठो अचो था पोइ अच्छा अच्छा त असां सोचूं था मरीन ड्राइव खां थींदा वरी शिव शाति शिव शांति आश्रम हलंदासीं पोइ शाम जो संध्या जी बैराग मिली वेंदी असांखे हम्म ठीकु आहे अच्छा अच्छा ठीकु आहे पोइ मां तव्हांखे वाट्सप ते सुभाणे लोकेशन मोकिलंदीमांव हिते ॿ ऑटो खणी अचिजो पंहिंजो सुबुह जो ॾहें बजे ठीकु आहे थैंक्यू